नमस्कार नमस्कार हाँ वह हाँ सब ठीक है अपना सुनाओ

हाँ बताओ भाई साब जो है रेट दस परसेंट बढ़ चुका है सरकार ने बढ़ाया है तो सब पर दाम बढ़ चुका है

नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन जब आप पूछें तो बढ़ा तो बढ़ानाकर बताना ही पड़ेगा

हाँ एक अरे वह ढाई सौ का होगा

देखो भाई बात ऐसी है जो सरकार की मंशा है जो सरकार बढ़ाती है मेरे पास में मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं जब वे बढ़ाएगी तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो हम अपने पास से थोड़ा ही देंगे पैसा

ठीक है जनता जनता जो बढ़ रहा है रेट उसके लिए जनता आवाज़ उठाए भाई उसमें मेरी क्या मेरा तो काम है बेचना जो सरकार बेचवाएगी वही मैं बेचूँगा भाई आपकओ प ता है तो पीजिएगा नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं हाँ जो सस्ती थी वही सस्ती अब भी है जैसे जैसे दारू पी मतलब वैसे दाम बढ़ा है जैसे रेट था उसी हिसाब से रेट बढ़ा है सब पर हाँ तो अभी पचास रुपये मान कर चलिए

सत्तर मानकर चलिए अब क्या करें भाई देखो बेचने वाले का तो कोई दोष है नहीं जब सरकार रेट बढ़ा देगी तो बढ़ाकर बेचना है क्योंकि मुझे उसे पैसा देना है अपने पास से तो देंगे नहीं मजबूरी हमारी भी है भाई हाँ बोलें हाँ अब आदत बन गई मतलब अब आदत आदत बन गई हाँ सही बात कह रहे हैं भाई ज़रूरी हो गया मजबूरी हो गया सही बात ठीक ठीक एस नौ